आङो सिगां समावहाय फर्स्ट जाय आं स्कूलाव फरायजेन्दोंमोन बियो गामिनि एल पि स्कूलावहाय थाखोसेनिफ्राय फरायबोनानै आङो थाखो द'खौ आरोबाव गामि खाथिनि एम ई स्कूलावहाय फरायदोंमोन दाइन थाखोसिम दाइन थाखोखौ पास खालायनानै आङो फैनानै देबरगाव हायर सेकेण्डारि स्कुलावहाय थाखो गुनिफ्राय मेट्रिक आनजादसिम मेट्रिक आनजाद उथ्रिनायसिम आङो बेयावहायनो देबरगाव हायर सेकेण्डारि स्कुलाव फरायदोंमोन आरो बिनिफ्राय पास खालामनानै जिसे आरो जिनै थाखोखौ बालागाव सेण्ट आन्स कलेजावहाय आङो फरायदोंमोन जिनै थाखोखौ